होशंगाबाद ज़िले में मुख्य प्राकृतिक संसाधन परियावरणीय चुनौतियाँ माना जाए मध्य प्रदेश को होशंगाबाद ज़िले को वृंदावन नगरी के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इस तरह की हवाओं को रासायनिक ज़हर तेज़ी से फैल रहा है यहाँ आज की तरह ही हर पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के तमाम वादे होते हैं मगर हकीकत कड़वी है पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण जो शक्ति दिखानी चाहिए वह नज़र नहीं आती है कारखानों की बढ़ती संख्या खेतों में बढ़ते रासायनिक रासायनिक इस्तेमाल घर और उद्योग यूनिटों में गंदा पानी प्रदूषण को लगातार बढ़ा रहा है नाले से गंदा जल प्रदूषित हो रहा है शहर के गंदे पानी के निकासी के लिए बनाए गए नाले का मुँह गंगा घाट से खुला हुआ है इस नाले का गंदा पानी कभी कभी गंगा नदी में छोड़ा जाता है जब जब यह नाला खुलता है तो कम से कम बीस हज़ार लीटर गंदा पानी नदी में मिल जाता है यही पानी पूरी नदी से मिलकर पानी को प्रदूषित करता है नदी झीले झरने हमारे तालाब मुख्य स्रोत है यहाँ पर जल को आसानी से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जल जंगल का प्रदूषण यह हमारे हौशंगाबाद ज़िले के मुख्य स्रोत हैं यहाँ पर हमें जल बहुत आसानी से मिल जाता है यहाँ जल की कमी नहीं होती है हाँ अगर देखा जाए हमारे आसपास स्वच्छता भी बहुत ज़्यादा स्वच्छता की बात करें तो पहले की अपेक्षा अब स्वच्छता अच्छी है नहीं तो लोग पहले कहीं भी गंदगी फैलाते थे कचरा कहीं भी फेंक दिया करते थे पर जब से स्वस्थ स्वच्छता अभियान चला है घर घर गाड़ियाँ आ रही हैं कचरा वाहन फेंका जा रहा है और लगातार सफ़ाई देखने को मिलती है और काफ़ी क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि साफ़ सफ़ाई पहले गंदगी रहती थी कहीं भी कचरा फेंक देते थे कहीं भी थूकना कुछ भी करना लेकिन आज की यह है डस्टबिन में ही कचरा फेंका जाता है सुबह कचरे की गाड़ियाँ आती है और जिससे स्वच्छ और स्वच्छता के माध्यम से भी व्यक्ति अपने शरीर को कीटाणु बैक्टीरिया और वायरस से बचा सकता है